नमस्कार

बेटा आपने बी ए किया है तो बी ए के बाद एम ए भी हो जाता है और एम ए के बाद एक एम ए बी ए हो जाता है बी एड भी हो जाता है और बहुत सारे कोर्सेस भी हैं जो ऑनलाइन भी चलते हैं और हमें कोर्सेस जो है कोचिंग के द्वारा भी हम कर लेते हैं ठीक है तो आपको अगर टीचर बनना है तो बी एड कीजिए ठीक है और बी एड में बी एड करने के बाद आपको टीचर्स की जॉब मिल जाएगी या आपने बी ए किया है तो आप कोई भी कोर्सेस और जैसे नर्सिंग कोर्सेस है आपका आप नर्सिंग कोर्सेस भी कर सकती हैं बी फ़ॉर्मा भी कर सकती हैं और बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं जो आप कर सकती हैं अवेलेबल रहते हैं हर चीज के लिए आप बताइए एम ए में एम ए में ज्यादा नहीं लगता है दो साल का इयर होता है दो साल का प्रोसेस होता है इसमें तो फ़स्ट इयर में अलग से पैसा जमा होता है जैसे दस साल फ़स्ट इयर में होगा तो दस साल दस हज़ार रुपये फ़स्ट इयर में आप जमा करोगे और दस हज़ार रुपये आप सेकेन्ड इयर में जमा करोगे तब आपका एम ए कम्प्लीट होता है ठीक है और ज्यादा बीस हज़ार रुपये लगेगा और अगर बी एड वगैरह करोगी तो लगभग एक डेढ़ लाख रुपये लगेगा लेकिन उससे तुम्हें जॉब में आगे आगे जॉब में आराम मिलेगी जो टीचर की जॉब मिलेगी अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हारी हैबिट पर डिपेन्ड करता है कि तुम कितना कर पाओगे मेहनत जिस तरह से मेहनत करो एम ए करोगे उसमें कोई ज्यादा खास मेहनत नहीं है तो एम ए की डिग्री मिल जाएगी या बी एड करोगी तो बी एड में तुम्हें आगे जॉब की की सुविधा मिलेगी जॉब मदद जैसे सी टेट कर लोगी सी टी कर लोगी पास कर लोगी तो तुम्हें जॉब के लिए भी सेलेक्सन तुम्हारा हो सकता है वैसे करना क्या चाहती हो तुम

तो बेटा आप एम ए भी कर सकती हो एम एड एम ए जो है दो तरीके से होता है एक प्राइवेट भी हो जाता है और रेगुलर भी होता है रेगुलर यानि कि आप इस्कूल परमानेंट जाके कर सकती हो और प्राइवेट यानि घर से फ़ॉम भर दिया आपने केवल आप घर में तैयारी की पढ़ाई की आपने और उसके बाद आप जो है पेपर देने चले गए इस तरीके से भी हो जाता है और बी एड भी बी एड जो है आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा और एम ए तो प्राइवेट भी हो जाता है रेगुलर जैसा आप करना चाहो लेकिन प्राइवेट में कि थोड़ा कम पैसा लगता है रेगुलर जो आप जाओगे बराबर क्लास अटेन्ड करोगे और क्लास अटेन्ड करोगे पढ़ाई करोगे तो वो रेगुलर अलग होता है आप एम ए करना चाहती हैं अच्छा है कोर्स किसी भी डिग्री को लेने के लिए ज़रूरी है जैसे बीए के बाद एम ए भी है पोस्ट ग्रैजुएट होना भी जरूरी है हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएँगी ऐसे आप ग्रेजुएट हैं बी ए करके आप फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएँगी नमस्कार